हैलो जी मैम हाँ मिल जाएँगे आपको जो भी फूल चाहिए वो मिल जाएँगे जी वो गेंदा के ना चाहिए थे जी मैम मिल जाएँगे मैम आपको

कौन से कौन से चाहिए मैम आपको हाँ दोनों के रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है बस एक है अस्सी रुपये किलो और एक है एक सौ बीस रुपये किलो तो आपको पड़ जाएगा एक सौ बीस वाला सौ में लिली है नहीं नहीं नहीं हो पाएगा क्योंकि आज कल फूल के रेट बहुत बढ़ चुके हैं गेंदे का रेट तो एक सौ एक सौ तीस है पूरे दिन मंगवाएंगे आप एक एक किलो ठीक है लगा देंगे दोनों दोनों का एक सौ साथ रुपये दे देना एड एडवाँस एडवाँस जमा कर दीजिए तभी तो हमको यक़ीन रहेगा कि आप डेली ले जाएँगे हमारे यहाँ से हाँ व्हाट्सएप है आप अच्छा ये बताइए आपके घर पहुँचाना पड़ेगा या फिर ये आप ख़ुद आ कर के ले जाएँगे ठीक है मैम हमारा एक लड़का है वो उसे घरों में पहुँचाता है फूल तो आपका एड्रेस भेज दिए तो हम पहुँचा देंगे

हाँ हाँ हाँ चलेगा चलेगा उन्हीं को दे दोगे आप ठीक है धन्यवाद हाँ हाँ साढ़े आठ नौ नौ के बीच पहुँचा देंगे हम ठीक है मेडम ठीक है मैम और बाक़ी और चाहिए तो अदर दिन के लिए हाँ ठीक है ठीक है मैम हाँ धन्यवाद मैम